ओला कस्टमर केयर मां काल्ह राति ओला ऐप जे द्वारा कार बुक कराई हुई ठाणा खां कल्याण ताईं मां कल्याण ताईं सफ़रु कयो मूंखे तव्हांखे ॿुधाइणो हुओ त जेको ड्राइवर हुओ मिस्टर सुरेश तमाम ई सुठो माण्हू आहे मां काफ़ी लेट पियो सफ़रु कयो लॻभॻि राति जा ॿ थी रहिया हुआ विच में मूंखे पाणी खपंदो हुओ त उन पाण लही करे मुंहिंजे लाइ पाणी जी बोतल वठी आहियो इहो चयईं लथो त राति जाम थी रही आहे हुते सभु मर्द हूंदा तव्हां अकेला काॾे वेंदा पाणी वठण मां वठी थो अचा ऐं पाण वञी पाणी जी बोतल वठी आहियो उन खां पोइ जॾहिं मूंखे हुन छॾियो मुंहिंजे डेस्टिनेशन मुंहिंजे जॻहि ते याने कल्याण त मां जेसिताईं पंहिंजी बिल्डिंग जे अंदरि ताईं न वियमि तेसिताईं हुन इंतिज़ार पए कयो इन करे मां था हिन ड्राइवर खे हिन माण्हूअ खे पंज स्टार ॾियण चाहिंदमि